हाँ होशंगाबाद जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब तो ठीक ही है अच्छी भी नहीं है छिंदवाड़ा की अपेक्षा होशंगाबाद में जो सरकारी हॉस्पिटल है काफ़ी साफ सफाई नहीं रहती और होशंगाबाद में तो हम कई बार गए हैं कुछ कुछ हद तक तो ठीक है पर कुछ हद तक वहाँ का जो ईस्टाफ है व्यवहार करता है पेशेंटो के साथ उतनी साफ सफाई भी नहीं है जितनी साफ सफाई होना चाहिए और मेरे अनुभव से मैंने छिंदवाड़ा की सरकारी हॉस्पिटल भी गया हूँ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी अच्छी बनी हुई है और काफ़ी साफ सफाई रहती हैं वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार भी काफ़ी पसंद आया मेरे को होशंगाबाद की कर्मचारियों की अपेक्षा